म्हजी स्ट्रँथ म्हजी फॅमिली म्हजी फॅमिली म्हाका खूब प्रोत्साहन करता फुडें सरपाक म्हजी भयणी म्हजी स्त्रँथ कसल्याय तरेचो असो अन्याय म्हजेर जावचोना ही जबाबदारी तीं सगळीं घेतात त्या खातीर म्हजी फॅमिली म्हजी सारकी स्त्रँथ अशें हांव म्हणटां आनी तीं म्हाका सगळ्या कामां केन्नाय किदें करचें हांवें किदें करूंक जायना ही हे सगळ्यो गजालीचो बारीक समजून म्हाका सांगता हांव जर खंय चुकलें जाल्यार तीं म्हाका सारकी कर सारकें सांगता म्हाजी मम्मी म्हाका जितकी फ म्होंव्हाळ तितकीत हें रागान दोनीय रुपान म्हाका ती समजायता की हांव खंय चुकता हांवें खंय कशें वागूंग जाय त्या खातीर म्हाजी फॅमिली ही म्हजी स्ट्रँथ म्हणजे अशें हांव अशें म्हणटा तशेंच म्हाजी विकनसूय फॅमिलीच म्हुणू शकतात किद्याक कोणीय जर म्हाका तांच्या बद्दल किदें अशें सांगलें फॅमिली बद्दल किदें अशें वायट उलयलें की ताजो म्हाकाय त्रास जाता किद्याक म्हाका रोकडीच परत जाप करूंक दिवं जल जमना किद्याक पुणून लोकांक जर कळ्ळें की अशें म्हणजे फॅमिलीक जर किदें म्हटलें की म्हाका वायट दिसतलें जाल्यार तो म्हाका एक त्रास जाता म्हुणून तीच म्हजी विकनस अशें म्हणू शकता किया म्हाका केन्नात आवडण् आव आवड म्हाका आवडना की तांच्या बद्दल म्हज्या फॅमिली बद्दल कोणीय किदें अशें उलयल्लें